हलो हाँ बोल न न हाँ हम कपड़ा सब दुकान खोले हैं हाँ अच्छी रेन्ज का है कौन सा कपड़ा लेना चाहते हैं आप साड़ी लेना चाहते हैं या पैन्ट सर्ट लेना चाहते या कोई हाँ लड़का हाँ लड़का लड़की सबका है मेरे पास जी साड़ी भी है हाँ लक्ष्मीपति भी हैं हाँ लक्ष्मीपति हाँ दो हज़ार से ऊपर की सब सब रेन्ज की इसमें जी हाँ सिल्क में भी है हाँ हाँ हाँ टॉप अथि यहाँ ज़रूर आइए हाँ हाँ दिखाऍंगे न सब न दिखाएँगे लक्ष्मीपति में बहुत सारी क्वालटी आया हुआ है

हाँ लक्ष्मीपति की बहुत सारी क्वालटी हैं यानि कि बच्चे का टॉप जींस में यह सारे उह चीज़ हैं जो आपको पसंद हो वह सब है मेरे पास हाँ सिल्क में भी यह साड़ी है हाँ और सूती में भी है सूती सूती में टेरे में है

हाँ अपना तो बहुत दिन से दुकान नहीं यह सारे कपड़ा के दुकान बहुत दिनों से हैं और नया नया उसमें वेराइटी का हम रखते हैं वहाँ जी ठीक है पसंद तो होना ही है आप आइए तो सब पसंद हो जाएगा

हाँ हाँ यह सब है छः साल का भी है हाँ दस लोगन का भी है सबके लिए हैं

हाँ हाँ कम्पनिए का आजकल तो लोग खासकर के वही कम्पनिए का खोजबे करता है ऑर्डिनरी कम्पनी का तो कोई लेना ही नहीं चाहता है जी हाँ ठीक है आइए